अ गुद इभिनिं अ आं इउ टि भि चेनेलनि रिप'रटार हिसाबै आं चिरां जिललानिफ्राय बुंहरनाय जादों सोंहरनाय जादों आच्चा नोंथांनि गामिया बबे गामिमोन आच्चा आच्चा आच्चा अ आं आच्चा आच्चा आं एसे स्कुलनि बागै एसे सोलोंथायनि बिसयै आङो सोंहरनो हासथायदों औ औ थांनाय ओइत्स एस एल सि इग्जामनि सायाव नोंथांनि एरियानिफ्राय फार्स्ट दिभिजन साबैसे जादोंमोन विथ लेटार अ आच्चा अ आच्चा आच्चा फारसेन्टेज हिसाबै फार्स्ट दिभिजनआ बेसेबांसिम सफैदों

अ अ अब्लाथ' बिराद मोजां आरो बिनि गेजेरजों औ गाहाम सोलोंथाय सोलोंनो थाखाय कलेजफोर खाथियाव दंना गैया आच्चा गोजौ सोलोंथायनि थाखाय बहुद खस्थ' दङ जाहैबाय अ अ अ

दानो बरथ'मान बेंथ'ल कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेसन खालामनाय गामिफोराव दङ ना औ अ अ गोजोनबाय इउ पि एस सि आइ एस फरायनायफोर ओंखारदोंना ओंखारथ'वाखै आच्चा आच्चा आदा हामबायसै आरो बिनिफ्राय आङो एसे हास्थायदों खाथि खालायाव थानाय प्राइमारि स्कुलफ्राव वाल सेंस'न होनाय जादोंना जायाखै सोरखारनिफ्राय आच्चा आच्चा आच्चा अ आच्चा गाहाम सोलोंथायनि थाखाय स्कुल कमिटिनि सायाव जिनाखि गाहाम नोजोरखौ लाखिनांगौ दङ बिथांमोना माबोरै गाहाम नोजोरफोरखौ लाखिनो हादोंना हायाखै औ औ

अ बे स्कुलनिफ्राय बारग'लांनाय क्लास सिक्ससिम जि सोलोंथाइखौ बेयाव जिहेथु क्लास फाइभसिमल' दङ एल पि स्कुलाव दा एम इ स्कुल फरायनो थाखाय बेवनो इयुन जोलैफ्रा खाथियाव थानाय सबायझार एम इ स्कुलाव थाङो ना बेंथ'ल हायार सेकेन्दारियाव बांसिन थाङो ए दे हामबायसै आरो अके